भैया मैंने एक ऑटो बुक किया है मुझे बनारस काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जाना है हम पाँच छः लोग है और बनारस में हमें कितने जगह घूमाएँगे और कितना पैसा लेंगे कितना समय लगेगा वो हमको बता दीजिए